बिमा जायोबा सासे आयजोआ गावबागाव देहाखौ बिराद थाल लानांगौ जायो आरो उदैयाव गोरलै थायोबा बेराद खस्थ' मोनो मानो होनबा जानायफोरावबो प्रब्लेम जायो मा होनो थाल लानानै थानांगौनि गोनां जायो आरो बबेबा बबेबा ओंख्रिखौ मोनामजानो हाया सामब्राम गुफुरखौ मोनामजानो हायाखै पियाजखौ जानो हायाखै मसला जानो हायाखै साहा लोंनो हायाखै बिदि जायो

बबेबा बबेबा ओंख्रिखौ बिराद गोथाव मोनो दालिफोरखौ बिराद जानो मोजां मोनोमोन आङो आरो दावखौबो जानो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय मैथाखौबो जानो हायामोन ओमफ्राय आरो जेब्ला उन्दैआ जोनोम जाखाङो अब्ला बिमाया माखासे ओंख्रिफोरखौ मोनजाया खालि आलु दालिखौ मोनजाबाय थायोमोन हाल्दै मोनजाया थाव मोनजाया रुनायल' जानांगौ जायोमोन ओमफ्राय आरो उन्दैया जेब्ला लोमजायो गगा मोनो अब्ला बिमाया ओंख्रिफोरखौ बासिनाय जायोमोन आरो खालि आलु दालि जायोमोन आङो